गंसे टिउबवेलआ जोंनो गोरलैयैनो दैखौ हासिंनिफ्राय दिहुननानै जोंनो होयो जाय दैखौ जों गोग्गो मोजां मोनसे थासारि अबस्थायाव मोनो आरो बेयाव गुबुन मोनसे बिजानुफोर थानो हायै एबा गैयै गोग्गो दैखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो टिउबवेलनिफ्राय जोङो दैखौ थोंजोङैनो गोसो जायोब्ला लोंनो हानाय मोनसे मोजां थासारि दैजों मोननो हायो जोंनि गामियाव मोनसे गंसे गिदिर दैखर दं जाय दैखौ जोंनि गामियाव बयबो बाहायो नाथाय जों नुदों बे गोबां बाहायजानाय दैखर जानायखाय गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा बेयाव दै खावो लोङो दुगैयो नाथाय बे दैखौ जोङो गोथौवै मोजाङै नायबिजिरोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि बिजानुफोर जाय बिजानुफोरा जोंनि देहाफोरखौ नोरजिया खालामो बेमारि खालामो बेबायदि थासारिखौ जों नुयो बेनिखायनो जोङो गाव गावनो न'फोरावहाय जुदि गंसे टिउबवेल खालामनानै बेखौ जोङो बे हा सिंनिफ्राय दैखौ जों दिहुननो हायोब्ला बेयो मोनसे गोग्गो बिजानु गैयै मोजां मोनसे दै जागोन जाय दैखौ लोंनो जों लोङोब्ला गोग्गो मोनसे मोजां देहा जों मोननो हायो बेनिखायनो गोबां दैखर एबा गिदिर दैखरनिफ्राय दैखौ बाहाया लासिनो मोनसे मोजां दै मोननो थाखाय गोग्गो टिउबवेलनिफ्राय जोङो बाहायनाया जोंनि थाखाय एबा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोनसे लाब गोनां आरो बेयो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोनसे गोग्गो जोंनो देहा होनो हानाय मोनसे दै जागोन जिउ जागोन